हाँ हम अपनी किसी यादगार क्लाइबिंग यात्रा में एडवेंचर करने गए थे वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ के लोग जो संस्कृति के प्रति बहुत जुड़े हुए हैं और वहाँ के अंद वहाँ पर जो हमने लोगों के अंदर भाईचारा देखा वहाँ पे साफ़ सफ़ाई भी बहुत अच्छी थी और मैं मतलब वहाँ गए ना जब हमें बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा के इस इलाके में बहुत शान्ति है उसमें मतलब कोई लोग अपने हिसाब बेहिसाब किसी को नहीं बतलाते हैं और वहाँ पर हमें ये भी अच्छा लगा कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं जो थोड़े कम दाम में मिलती हैं और और हमने वहाँ पे एक ऐसी जगह भी देखी जहाँ पर घोष्ट वगैरह के सुना था पर हमें वहाँ पे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पे वो सब कुछ सही है